ہلو سر میں آپ آپ کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے شاپنگ سے بات کر رہے ہیں نہ میرا کمپیوٹر خراب ہو گئی تھی تو اس کو ٹھیک کرنا ہے یعنی میں جو جو میرا مانیٹر ہے نا کمپیوٹر کا اس مانیٹر کی اسکرین ہلکی پھلکی ٹوٹ گئی ہے تو اس کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے یعنی صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہو جائے گا ہاں جانکاری دیجیے بالکل بالکل جی میرا نام مودود ہے علی ہے اور میں ادھر ہی رہتا ہوں دلی نارتھ دلی میں جی سر لگ بھگ ڈیڑھ دو سال ہو گیا سات انچ کا سات انچ

ہاں ہاں مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میری اسکرین ٹوٹ گئی ہے تو اس ٹھیک ہو جائے گا نہ تو اس کے لیے کوسٹ کتنا پڑے گا ٹھیک کرنے میں کتنا روپیے لگے گا ہاں ہاں جلدی دیکھ کے ذرا بتائیے ساڑھے پانچ ہزار اس میں کچھ کم نہیں ہوگا کیا سر نہیں لوکل نہیں لگانا ہے مجھے وہی لگانا ہے آپ تھوڑا کم کر دیجیے چار ہزار نہیں چار ہزار لیجیے گا ٹھیک سر اور پانچ سو روپیے زیادہ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے سر اور بس اور پانچ سو روپیے دے رہا ہوں اور مت مانگیے اتنا ہی دے رہا ہوں ہاں شاپ کا ایڈریس دے دیجیے میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے پہلے میں آپ کی شاپ پر آتا ہوں اس کے بعد بات کرتا ہوں پرائز کا میں کمپیوٹر کو لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ کر بتائیے گا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایڈریس بھیج دیجیے مجھے واٹس اپ میں واٹس اپ کیجیے میں آ جاؤں گا ان شاء اللہ اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک